अह आङो थुगिल बर' बुंदों आङो सिमला हावस नाम्बार सेभेन्टि फर निफ्राय बुंदों आङो नोंथांनि गलानिफ्राय आङो माखासे मानि हाबाफारिनि थाखाय आङो नोंथांनिफ्राय माखासेमानि जिनिसखौ लानो नागिरदों आङो नोंथांनि गलानि जौ अल्द मंक जौखौ आङो गोबां बिबाननि आङो आंनि न'खराव हाबाफारि जागोन नालाय फैगौ थामजिसे जानवारिखालि आंनि न'खरनि हाबाफारियाव जौ नांगौ जादोंमोन आंनो नोंथांनिफ्राय गोबां बिबाननि जौ नांगौ म'था मथि थाम कार्टनसो आङो जौ नांगौ जादों ओमफ्राय कार्टन हिसाबै नोंथांनि गलानि जौनि दखान जौनि बेसेना बेसेबां अके जागोन आंबो आंबो बेफोरबादि सुबिदिखौनो लुबैयो ओमफ्राय नोंथां नों आङो आंनो होफैलायनाङा आङो आंनि न'खरनि मानसिफोरखौनो आं थोनहरनानै आं नोंनिफ्राय डिलिभारि खालामगोन आङो नैबे सोंथिखौसो सोंबावनो लुबैदों माने नोंथाङा पेमेन्टनि सोमोन्दै नोंथांनाव अनलाइन जागोन ना दाइरेक्ट केस जागोन बा बबेबा बबेबा बिजोंनि गेजेरजों नोंथांनाव पेमेन्टखौ होनांगोन अह बिदिब्लाथ' मोजांनि बाथ्रा दे बिदिब्ला गोजोन्नाय थाबाय नोंथांनिफ्राय जायखिजाया समा फैग्रोथोंसै सम फैनाय लोगो लोगो आं नोंथांजों नोंथांनि दखानाव थांनानै आंनि जिनिस नांगौ जिनिसफोरखौ लायसिगोन दे बिदिब्ला बाइ ना